जहन छोट बच्चा घरमे आबै छै तऽ सबसँ पहिने ठण्डसँ बचाव बहुत जरूरी होइत छै कियाकि भले ही गरमीमे भी बच्चा अगर रहल लेकिन गरमाहटके हमेशा ओकरा रहना चाही तकर बाद जे घर जे रूममे ओ रहै छै ओहिमे साफ सफाइके खास ध्यान रखना चाही धूल कण बेसी ओहि रूममे नहि उड़ै तकर बाद फेर बच्चाके साफ सफाइके ध्यान बहुत जरूरी होइ छै तकर बादजे माँ होइ छै हुनका भी अपन साफ सफाइके ध्यान रखना चाही कियाकि हमसब से सबसँ नजदीक माँ ही रहै छै अपन बच्चासँ तऽ ओहिसँ बच्चाके इन्फेक्शन नहि होइ बच्चा बीमार नहि पड़ै सर्दी जुकाम नहि हुवै बाहरी वातावरणसँ कोशिश करना चाही कनि दिन बचाव राखै कए कियाकि बाहरी हमसब देखि नहि पाबै छी की कते धूल कण छै वातावरण कते प्रदूषित छै तऽ ओकर एफेक्ट तुरत बच्चापर पड़ै छै कियाकि बच्चा सबके जे इम्यून सिस्टम होइ छै ओ बहुत कमजोर होइ छै तऽ ओहिसँ बेसी ई चीजके ग्रहण नहि कए सकै यऽ तऽ ओ तुरत असरि कए जाय छै ओकरा सबपर तकर बाद जे बच्चाके खानाके बॉटल या दूध के बॉटल होइ छै तऽ ओकरा हमेशा साफ रखना चाही गरम पानिसँ खास कए कऽ ओकरा धोना चाही आओर यूज मतलब कोशिश करना चाही सर्फ या फिर जे डिटेरजेन्ट होइ छै ओकर यूज नहि करै लऽ कियाकि सिर्फ गरम पानि आओर हल्का माइल्ड जे भी भेटै छै बजारमे ओकर यूज कए कऽ अहाँ पूरा साफ सुथरा राखि सकै छियै तऽ कनि जे बच्चा पैघ होइ छै तऽ नहायब शुरू कऽ दैत छै सब केओ दादी नानी मिलिकए तऽ ओहिमे भी ई रखबाक चाही की हँ सुसुम पानि रहऽ जाहिमे कि बच्चाके बेसी ठण्डा नहि लागै आओर बेसी साबुन या शैम्पू एकर सबके यूज नहि करना चाही की ओहोसँ बच्चापर असरि पड़ै छै आओर अस्वछता तऽ बिल्कुल ही नहि हमरा तऽ लागै की जब नया बच्चा घरमे रहै छै तऽ घरके अन्दर ही स्वछता नहि रहना चाही प्रॉपर मेन्टेन रहना चाही पोछा झाड़ू ई सब होइत रहना चाही आओर बच्चा सब बहुत ज्यादा ग्रहण करै छै ने वातावरणके प्रदूषित कण सबके तऽ जे माँ होइ छै ओकरो ई करबाक चाही की हँ बेसी बाहर भीतर नहि ओहि टाइममे जाना चाही जेनाकि बहुत के होइ छनि की जे श्रृङ्गारपर बेसी ध्यान दए छथिन तऽ नेल पॉलिश हाथमे लगाबै लागै छथिन या फेर नाखून बढ़ल रहै छै ई सब नहि रहना चाही कियाकि बच्चाके ओहिसँ अहाँके मतलब अहाँ ओकर नजदीक रहै छी तऽ भले ही गलतीसँ मुँहमे हाथ लए लेतै ओ बच्चा अहाँके तऽ ओ भी ध्यान रखना चाही बच्चाके खुदके नाखून जे होइ छै ओ बहुत ओना तऽ बहुत मुलायम होइ छै लेकिन ओहोमे गन्दा घुसै छै तऽ ओकरा ने हस्पतालमे बहुत सारा आबै छै एहन टाइपके बच्चा सबके नेल कटर जेकि अहाँ यूज कए सकै छियै ओहिसँ जे छै से हल्का हल्का ओकर नाखून साफ रहै छै कियाकि बच्चा सब तऽ छोट होइ छै ओ सब तऽ अपन मुँहमे हाथ लेबे करै छै तऽ ई रहना चाही तकर बाद आइकाल्हि जे छै से गायके दूध पिआ मतलब पीयाबै छै बच्चा सबके सब केओ तऽ ओहोपर ध्यान रखना चाही जे भी अहाँके दूध दै यऽ ओकरा प्रॉपर कहने छै की अहाँ ठीकसँ दए रहल छियै की नहि ओहिमे किछु मिलावट तऽ नहि कए रहल छी बेसी एकर सबके ध्यान रखना चाही तऽ अस्वछतामे तऽ ई भी आबै छै एक तरहसँ